हैल्लो हांजी कु'न बोल्ला दा हां हां हांजी बोल्लो कु'न बोल्ला दा नेईं इस वेल्ले नेईं ऐ तुसें किन्नी क्वांटिटी चाहिदी ही बीह् अच्छा बीह् किल्लो लेकिन इस वेल्लै मेरे कोल निं अवेलेबल ऐ जियां आए गी ना हां कोई हफ्ते तक ही तुसें कदू चाहिदा कि की इसलै स्टाक दी थोह्ड़ी कमी चलादी ऐ हां हां चलो ठीक ऐ उसले तक एह् अवेलेबल होई जंदा ना ते मैं कोशिश करगा तुसें कि तुसी फ्ही मिकी हफ्ते तक मुड़िया कॉल करेओ ठीक ऐ ते जियां अवेलेबल होए गा ते मैं तुसें ओह् वी दस्सी देइड़गा और मेरे कोल आए दा जां नेईं आए दा ओह् वी प्रोवाइड करी लेगा ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नेईं कोई गल्ल नेईं तुस कॉल करी लैयो